नमस्ते जी जी देखिए म्याडम हमारे यहाँ हमारे यहाँ जो भी समान मिलेगा वह हालमार्क मिलेगा और उसमें कोई मोल भाव करने की वह ज़रूरत नहीं है उसका हमारा जो दाम है वह सब नैसनल मार्केट से फिक्स है तो जो रेट चलता रहेगा जिस दिन सोने का उस रेट में जिस दिन लेंगे उस रेट में हम आपको दे देंगे इस समय जैसे वही सढ़सठ अढ़सठ हज़ार रुपये प्रति दस ग्राम चल रहा है रेट उसके बाद बनवाई लगती है दो पर्सेन्ट हाँ जी अब आप कितने ग्राम की लेना चाहेंगी

और दाम कम लगे हँ तो जैसेकि दो ग्राम में अंगूठी ले रही हैं सही हो सकता है दो ग्राम में अंगूठी बढ़िया बन जाती है अब आप बढ़ जाएगा यह बात हम कह रहे हैं दो ग्राम की अंगूठी अच्छी लगती है डिजाइन अच्छी लगती है

दो ग्राम की जैसे में एभरेज लोग ले जाते हैं यही शादी विवाह में देने के लिए हम अब आप जो भी आप समझिए आप का आप के ऊपर है हमको क्या हमको तो जितना अधिक लगेगी उतना ही हमको ही फाइदा होगा आप तीन ग्राम कहिए चार ग्राम कहिए हम बनाकर देते हें रेट वही इस समय जो है कि छियासठ साठ अब वही समझ लिजिए कि अगर दो ग्राम की बनवाएंगी तो तेरह हज़ार रुपये और प्लस दो पर्सेन्ट छब्बीस यानी पंद्रह हज़ार के क़रीब पड़ेगा थैंक यू थैंक यू धन्यवाद